हमरा आरके बिहार समुदायमे बहुत तरह तरहके त्यौहार छै जेना छठि पबनी ओकरा छठि पबनी दू दिनके होइत छै एगो सँझुकी अरगके आ एगो भिनसरकी अरग सँझुकी अरगमे डुब डुबैत डूब जखन सूर्ज भगबान डुबि रहलखिन तखनी पूजा करल जाइत छै आ भिनसरकी अरगमे जखनी सूर्ज भगबान उगि रहलखिन तखनी पूजा करल जाइत छै आ ओहिमे तरह तरहके पकबान बनाके आ अरग देखाएल जाइत छै आ ताहि पर जैसे होली तऽ होली अभी आबहेबला छै होलीमे होली रङ्गोके त्यौहार कहल जाइत छै होलीमे होलीमे जेना एक दूसरेके रङ्ग लगाके मनाओल जाइत छै अबीर लगाके मनाओल जाइत छै होलीमे भी पकमान बढ़िआँ बढ़िआँ छै जेना पूआ हो गेलय पूआ हो गेलै पिरिकिआ हो गेलै खजुर हो गेलै ई सब बनाओल जाइत छै आ जेना अथी हो गेल अहाँके जितिआ तऽ जितिआ जितियो मनाओल जाइत छै बिहारमे बहुत अच्छा से जितिआमे लोकके माँ लोक करैत छै अपन बेटा लै तऽ इहो त्यौहार बहुत बढ़िआँ से मनाएल जाइत छै अपना बिहारमे बिहारमे अइसन अइसन बहुत त्यौहार मनाओल जाइत छै जेनाकि दीपावलीभी मनाओल जाइत छै तऽ दीपावलीमे दीपावलीमे आ मनाओल जाइत छै तऽ दीपोवली दीपावलीमे भी बहुत बच्चा दीपावलीमे भी बहुत बच्चा फटाका ओटाका जलबैत छै अथी रङ्गोली आर बनबैत छै लक्ष्मी जी आ गणेश जीके पूजा होइत छै तऽ दीपावली भी बहुत बढ़िआँ से मनाओल जाइत छै बिहारमे बिहारमे दीप आर पूरा एगदम जलाके ताहि दुआरे बिहारके रोशनी कऽ दै हय बिहारके साथ भारतके भी रौशन से भरि दै हय दीपावली बहुत सांस्कृतिक त्यौहार छै ई हमार हमरे बिहारके समाज समाजिक महत्व बहुत छै दीपावलीके आ आओरो एगो आओरो बहुते त्यौहार छै जेनाकि मुस्लिम केलिये ईदो छै तऽ ईद भी जेना कि देखैत छियै हमे जे ईदमे बहुत बढ़िआँ तरह तरह से मनाओल जाइत छै ईद मुसलमानो का मुसलमानोके प्रमुख त्यौहार छै आ ईद भी आ ईदमे भी लोग किछु किछु दिनसँ सहैत छै आ बढ़िआँ से मनबैत छै किएकि ईद ओकरा प्रमुख त्यौहार छै आ ईदमे ओ सब कपड़ो लत्ता बढ़िआँ से पहनैत छै एगदम मिलन भी होयत छै दू गो जगहके आदमी मिलैत छै तऽ ई सब बिहारके सांस्कृतिक छै बिहारमे ई सब अइसन अइसन बहुत पर्व होइते रहैत छै सालो सालमे बहुत पर्ब हो जाइत छै बिहारमे तऽ बिहारके ई सब तऽ पौराणिक संस्कृति छै